ओंखाम संग्रायाव नांगौआनो दै नांगौ थाव नांगौ आइजें आनला थौ साराय नांजोबगौ संख्रै बानलु नांगौ बे नङाबानो जाया दै नङाबानो जाया थाव नङाबानो जाया संनाय खावनाया गासैबो नांजोबगौ थाव सामब्राम बायदिसिना संख्रि बानलु नांजोबगौ गासैबो दै नांगौ थाव नांगौ संख्रै नांगौ हाल्दै नांगौ थौ नांगौ साराय नांगौ गासैबो नांजोबगौ संनायाव इसिङाव ओंखाम ओंख्रि संनायाव गासैबो नांजोबगौ बेफोरखौनो बाहायो बे नङाबानो जाया संनाय खावनायाव बेखौनो बाहायो इसिङाव आइजें आइला थौ बायदिसिना साराय थाव नांगौ दै नांगौ संख्रि नांगौ बानलु नांगौ बेफोरखौनो नङाबानो जाया संनाय खावनाया बेजोंनो संनांगौ बेफोर नङाबानो जाया गासैबो संख्रि बानलु दै थाव नङाबानो जाया ओंखाम ओंख्रि संनाया बेखौ नांजोबथारगौ संख्रि नङाबाबो जाया